हाँ मैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बारे में जानती हूँ जैसे कि मेरे अस्पताल में जिन के पास में अच्छे पैसों की सुविधा है और अच्छी अप्रोच है उन लोगों को डॉक्टर लोग सब से पहले देखते हैं और हम लोगों को धुतकार कर के बाहर भेज देते हैं या फिर बोलते हैं थोड़ी देर बाद में आना तो हमारा कोई भी इलाज नहीं करते हैं ऐसे ही मैं भी एक बार किसी मरीज़ को ले कर के अस्पताल में दिखाने के लिए गई थी तो मैंने लाइन में लगी बहुत लंबी लाइन थी जिस में हमारा नंबर ही नहीं आया और बीच बीच में से जिन के पास में पैसा था उन्हें बुला कर के उनका इलाज किया जा रहा था हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी इस तरह से हमारे साथ में दुरुपयोग होता है